आं मानसिफोरनि सावरि बादालियाव ओंखाम ओंख्रि संबा अर्दाब मोननै मोनथाम थाब थाब जानायनि अर्दाब मोननै मोनथाम खालामनानै संनानै जाहोयो जेसे हायो एसे मोजां अर्दाब मोननै मोनथामबा थाब जानायनि अर्दाब मोननै मोनथाम खालामो आरो थाब थाब मावनानै जाहोयो स्रां स्रिंनो संनाय खावनायाव लेटबानो अर्दाब मोनसेल'बा देरि जायोना ओंखायनो अर्दाब मोननै मोनथाम खालामनानै सङो आरो अर्दाब मोनसेल'आवबा बेसे नेनो बिदि जायो आरो संखांबा खावखांबा जाहोखांबाथाय गावखौनो स्रां स्रिं जाबाय नों लिलिलि लुलुलु मावबालाय थाब मोनजानाय नङा गोबाव जागोन ओंखायनो अर्दाब मोननै मोनथाम खालामबाय स्रां स्रिं मावबाय संबाय खावबाय खुरनानै जाहोबाय आरो